دیکھیں ہمارے پاس جو کلک کی ہوئی تصاویر ہیں پرانی تو وہ ہماری کاپی میں بک میں ہماری سیو ہیں اور ہماری گیلری میں بھی ہیں موبائل میں تو ان میں جو تصاویر ہیں وہ پرانی یادیں تازہ کرتی ہیں جیسے کبھی کبھی ہم گاؤں جاتے ہیں تو ہم اپنی امی کے ساتھ میں تصویر لیتے ہیں اپنے گھر کے ساتھ میں اپنے گاؤں کھیت کے ساتھ میں ہم پرانی دوکانیں دوستوں کے ساتھ میں ہم فوٹو تصاویر کلک کرتے ہیں تو وہ ایک یاد بن جاتی ہے اور جب ہم انہیں بعد میں کھول کے دیکھتے ہیں پرانی تصویروں کو تو ان سے ایک یاد تازہ ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ اور اس وقت جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تھے تو وہ تصاویر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں دوستوں کی یاد دلاتی ہے بھائیوں کی یاد دلاتی ہے اپنے گاؤں کی یاد تازہ کرتی ہے اسی طرح ہماری جو تصویریں ہوتی ہیں وہ ہمارے جذبات کو ابھارتی ہیں ہم جب پرانی تصویر دیکھتے ہیں اس میں ہمارے دوست وغیرہ گاؤں ہوتا ہے تو وہ ہمارے جذبات کو ایک دم ابھار دیتی ہیں اور ایک دم تازہ کر دیتی ہیں کہ ہم کبھی گاؤں میں رہا کرتے تھے کتنا خوش رہتے تھے کتنا اچھے سے رہتے تھے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے تو یہ ہمارے جذباتی خیالات جو ہیں نا وہ تازہ ہو جاتے ہیں